हलो

बोला जमीन तो है प्रयागराज हाँ नैनी में है अभी साठ पैसठ जी कम कितना करें सोना का भाव चल रहा है पचास दी दी

अरे कम से कम प पचास दीजिए चलिए आइए चालीस पर अब कितना कम करें बताइए सोना का भाव चल रहा जमीन क भाव अरे भाई जमीन के भाव तो बढ़ता जा रहा है न चलिए आइए पैतीस दीजिए जाएगा नहीं बनल बनल मकान तो नहीं मिल पाएगा पता करना पड़ेगा उधर चलिए ठीक है पता कर लेते हैं एक दो दिन में चलिए ठीक है मिल जाएगा तो दिला देंगे क्या करना है उसमें चलिए ठीक है उसमें दिक्कत नहीं थी तीन बिस्सा पाँच बिस्सा जितना चाहिए मिल जाएगा तो चलिए आइए न तीस के दिला देंगे क्या करना है उसमें हूं हूं चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है घाटा नहीं होगा अरे कल आ जाइए चाहे परसों आ जाइए जब का आपका इच्छा चलिए तीस के बीस दीजिए इसका रेट नहीं नहीं अलग से करना पड़ेगा देखते हैं क्या दिक्कत है आइए पहले सामनी सामना बात हो जाएगा हो जाएगा करा जा नमस्ते नमस्ते